मैगं थाइगं फाननायाथ' बिदिनोसै एखनब्ला लस जायो एखनब्ला मोजां जायो बाजारनि खोथा बुंनो हाया आरो एखनब्ला खनसेनो दामफोराबो माबालाङो एखनब्ला खमायो एखनब्ला बारायो जेनेबा बिदिनो बबेबा समाव मोजां जायो बबेबा समाव लस जायो फाननो हायाबाथ' बे मैगं गोथांफोरा ओरैनो सेवनानै थाङो लस जायो आरो लानाय जिनिसखौ नों फाननो हायाबा जेनेबा बे मैगंफोराथ' लोगो लोगो लाबोनाय लोगो लोगो फानाबा नोङो माबायो आरो बिदिनो राननायखौथ' रावबो लांनो नागिराना मानसिफोरा लाङा नालाय ओंखायनो माबायो आरो बिदियावनो लस जायो आरो मैगं बेफारिफोराथ' अनेकथा दङ ना हाथायाव सोरनियाबा नाङो सोरनियाबा नाङा खाथि खाथि नांजानायनियासो जोब्बाय नांजायैया थाबाय माबानानै बिदिनो लस जायो आरो फानजोबनो हायाबाथाय बिदियावनो बेफारि गेलेनायफोरा आखाइ खोख्ललाङो फाननो हायाबाथाय फाननो हाबासो हाबाय हायाबा बिदिनो दुर्ब'ल जालाङो आरो बेफारिफोरा फाननानै जानो हायाबा नों गाव गावनि माबा थानांगोन आरो नांजानाय नांजायै थायो मैगं थाइगं फाननानै जानायाबो आरो नों सोलो खालामनानै बुंनो रोंनांगोन जासिलाबायनांगोन लाजिया फाजियानो होनबासो नोंनि नोंनि मैगं थाइगं गेलेनाय बा बेफारिफोरा मोजां जालांगोन आरो नोङो लाजियाबासेनो आंनिखौ लांफै आंनिखौ माबाफै होननानै सिगांथिं थांबानो बुंनो रोंनांगोन जासिनो रोंनांगोन होनबासो नोंहा बेफारा मोजां सोलिलांबाय थागोन आरो नोङो जिरायनानै सिरि सिरि थाबाय थाबाथाय नोंनि बेफारा खुनु माबा जानाय नङा आरो नोंनि मैगङा जेबो माबानाय नङा आरो नोंहा लस जागोन आरो मैगं बेफारि गेलेनाया जेनेबा बायलाय फानलाय खालामनाया लोगो लोगो फाननानै लोगो लोगो माबानो हायाबा जायगायाव सिरि जिरायबाय थाबालाय नोंलाय बोरै फाननो हानो नोंलाय मालाय मोजां मोजां नागिरो दानिया मैगंफोरखौ फाननो रोङाबा नोङो मैगंखौल' लानानै लथब थब थाबाय थाबा जायाना एकद'म लाजिया फाजिया जासिनांगौ मानांगौ होनबासो नोङो फाननो हागोन आरो